उषा कंपनी को एक पंखा लाए पंखा मे पंखा हवा बहुत पहले धीमे धीमे चल रहा था धीमे धीमे चल रहा था उसके बाद तो वो रुक गया फिर हम सोचे क्या ख़राब तो नहीं हो गया लेकिन नहीं उषा कंपनी का पंखा जो होता है ना बहुत अच्छा ख़ासा उसमें कलर उसका भी बहुत अच्छा ख़ासा चल रहा है कलर भी नहीं गया और पंखा भी अच्छे से चल रहा है पंखे का कलर बहुत अच्छा है समस्तीपुर से लाए थे समस्तीपुर ज़िला है ना हम लोगों का समस्तीपुर ज़िला पड़ रहा है वही से हम पंखा लाए थे पंखे के हवा बहुत अच्छा से एक दम चल रहा है गर्मी में इतना इस्पीड चल रहा है कि हम को लगा है पता नहीं कि सौ से ज़्यादा टप रहा है कि कितना ज़्यादा चल रहा है हम कभी कभी ऐसे सोच में पड़ जाते है कि बाप रे बाप कितना पंखा ज़्यादा चालू चल रहा है उषा कम्पनी का पंखा लेने में ही बहुत सुविधा है बहुत अच्छा सा ख़ासी सुविधा है कि पंखा बहुत ही धिम मतलब तेज़ी में चल रहा है उषा कम्पनी का पंखा बहुत तेज़ी में चल रहा है और बहुत अच्छा ख़ासा चल रहा है कलर भी बहुत अच्छा है वाइट कलर का है पंखा और उसमें से ब्लैक भी आता है उसमें से ऑरेंज कलर भी आता है पंखा का तो हर हरा हरा भी हरा कलर भी पंखे का आता है तो उषा कम्पनी का पंखा लेने में बहुत अच्छा ख़ासा फ़ायदा है कि उषा कम्पनी का उसमे नट भाल्टू जो जितना भी रहता है जैसे की पंखी हुआ उसका नट हुआ मतलब उसका पावदान हुआ उषा कम्पनी का पंखा बहुत नॉर्मल बहुत अच्छा ख़ासा चल रहा है इतना आँधी तूफ़ान चल रहा है इतना आँधी तूफ़ान चल रहा हम तो कभी कभी सोचते हैं कि सोचते है कि उपर चल रहा है तो इस लिए उषा कम्पनी का पंखा हम दो ले चुके हैं घर में लगाए हैं और दोनों घर में पंखा लागाए हैं मतलब समस्तीपुर से लाए थे एक और एक लाए थे कल्याणपुर से तो दोनों कम्पनी पंखा एक ही है कम्पनी भी एक ही है उषा कम्पनी का वो भी वाइट वाला भी पंखा है और उषा कम्पनी का जो हरा वाला पंखा है वो भी पंखे हैं दोनों पंखे हैं दोनों पंखे चल रहे हैं बहुत अच्छा ख़ासा चल रहा है बहुत बहुत अच्छा ख़ासा मतलब चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने पंखा को पंखा चालू कर के सो जाएँगे बहुत जल्दी नींद भी आ सकती है उसमें बहुत नींद से हम सो जाते है हम को बहुत अच्छा लग रहा है हम सोचते है कि कभी कभी दो चार पंखा उषा कम्पनी का ही ले कर के और हम घर में दरवाज़े पर रूम में द्वार पर गेट पर मतलब हम हर जगह मतलब पंखा ही पंखा लगा लेते तो अच्छा होता उसमें के नट भाल्ट जितना भी होता है पंखी उनखी जो चार पंखी आती है कोई में कोई तीन पंखी आता है छोटा भी मतलब छोटा भी पंख वाला पंखी आता है और वो वाला बड़ा भी रहता है तो दोनों की हवा एक जैसा चल रहा है इसी लिए हम को पंखा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में उषा कम्पनी का पंखा लेने में यही सुविधा है कि इस में हवा बहुत तेज़ दे रहा है